मेरे अनुसार आजकल सोशल मीडिया पर लोग बहुत एक्टिव रहते हैं ऑनलाइन डांस सीखते हैं और इस सोशल मीडिया की जो आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उन्होंने डांस इंडस्ट्री को बहुत ही प्रभावित किया है घर बैठे ही लोग ऑनलाइन डांस कर करके इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो उन पर वीडियो अपलोड करके वायरल हो जाते हैं तो लोग बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं तो इससे लोगों मे बहुत ही उत्साह और उमंग है सोसल मीडिया आज कल बहुत ही एक्टिव रहती है ऑनलाइन आज कल हर काम ऑनलाइन होता है तो इससे लोग बहुत ही प्रभावित होते हैं